हम हाल में ही एक च एक ड्रोइंग बनाए हैं एक पेंटिंग बनाए हैं चंद्रयान थ्री बनाए हैं और उसको पहले हल्के पेंसिल से ड्रॉ किए हैं जिससे हल्के पेंसिल से ड्रॉ करते हैं जिससे कि डार्क पेंसिल से ड्रॉ करेंगे तो हमारी असच्छता हो जाएगी और इरेज़र करने पर उसका डार्क सर्कल दिखेगा इसलिए हम लोग हल्के पेंसिल का यूज़ करको अच्छे तरीके से बनाए हैं पहले उसको अच्छे आकृति ऑनलाईन को देखते हुए अनलाईन बना देख कर बनाए हैं और आराम से पहले शांति दिमाग से पूरे पहले हम उसको देखकर और उसको अच्छे से समझकर शांति दिमाग कर कर शांति से एक पेपर पर वाइट पेपर पर आराम से आकृति को दर्शाया है अच्छे तरीके से उसके बाद हम उसके उसको अच्छे ढंग से कलर किए हैं पहले बीच बीच में हल्का कलर किए हैं और साइड से डार्क कलर से अन्डरलाइन कर दिए हैं जिससे कि अच्छे दिखेगा और सुंदर दिखेगा और आस उसके आसपास का ब्याकराउन को इतने अच्छे तरीके से बनाया है चाँद तारों से बनाया हे तारों से बस डेकोरेट किए हैं जिससे कि चंद्रयान थ्री चाँद पर पहुंचने वाला इसलिए हम लोग तारों से उसको डेकोरेट किए हैं और अच्छे से उसको कलरफुल तरीकों से बनाया है और उसको अच्छे तरीके से बनाए हैं और पृथ्वी से निकलता हुआ चंद्रयान चाँद पर पहुँचने वाला है ऐसे चित्र हम बनाए हैं और उसको इतन उसको अरे इसकेच या किसी भी कलर से वाटर कलर से कलर किए हैं व ट्यूब कलर से कलर किए हैं आरी आरी आरी यानि कि उसको डार्क कलर से कलर किए हैं जिससे कि वो और अच्छा दिखेगा और उसको ड्रोइ उसको पेंटिंग उसको सम्मिट किए हैं और उस पर बहुत अच्छा पुरस्कार भी प्राप्त हुवा है हमें और बहुत अच्छे अंक भी प्राप्त हुए हैं और उसको उसके पीछे का हिस्से को इतने उसके पीछे का हिस्से को डार्क से डार्क पेंसिल से बनाया है जिससे कि वो वो डार्क रहे और वैसे भी उसको ईरैस करना नही होता है इसलिए उसको अच्छे तरीके से और डार्क करकर बनाया हैं की जिससे कि वो बिल्कुल अच्छा दिखे और वहाँ पर उसका नाम भी लिख दिए हैं की वो जो कुछ भी बनाया है पेंटिंग बनाते हैं उसका नाम भी लिख देते हैं और नाम दर्शा देते हैं और उसकी आकृति इतने अच्छे ढंग से बनाते हें आकृति कैसा भी बनाते हैं बट उसको कलर अच्छे से करते हें जिससे कि वो बहुत अच्छा दिखता है और कलर करने के बाद उसको अच्छे से आसपास की पेपर की स्वच्छता देखते हैं कि आसपास कोई उस पर कोई निशान न हो इसलिए पेपर की स्वच्छता देखते हैं उसके बाद पेंटिंग हमारी तैयार हो जाती है